तशी उदकाची कमतरता पयलींसून आसा सदांच आसाच तशें गांवान आमचें तशें उदक जाय तशें मेळना सदां आट वरां बारा वरां येता केन्ना केन्ना पूण समज कितेें पायपलायन्स फुटली नळाची किंवा अर्जंट तेंचे मेनटेनन्स वर्क आसता तेका लागून बंद केलें जाल्यार ती शॉर्टेज चडशी जाणावता गांवांत आनी लोकांचे मागीर बरेच हाल जाता चड करून जेन्ना पायपां फुट्टा नळाचीं उदकाचीं पायपां जेन्ना फुट्टा आनी अकस्मात जें उदक येवपाचें आसता किंवा येता जे रेगुलर टायमाचेर आनी ते बंद जाता तेन्ना बरीशीं धांदळ जाता आणनी कारण चडशें उदक स्टोरेज करून दवर दवरना आनी दवर दवरपाची संवय बी आसना लोकांक आनी जागो बी आसना तितलो तेका लागून अकस्मात उदक गेल्या कारणान बरीशी धानर जाता मागीर हांगासल्यान थंयसल्यान ट टँकराचें उदक हाडून किंवा खंचे बांयचें उदक काडून किंवा बोरींगाचें उदक घेवन किंवा आतां जे पॅट बॉटल्स हे मेळटा त्यो घेवन कशें हे करून काडचें पडटा पूण शॉर्टेज ही चालूच आसा शॉर्टेज ना अशें ना उदक डेली चोवीस वरां आसा अशें कांय ना आसता टायमींग आसा बारा वरां आसता केन्ना केन्ना आठ वरां आसता चार वरां आसता केन्ना केन्नााय दोन वरां मेळटा उदक मेळटा तशें मेळटा पूण जेन्ना तें दोन वरां येवपाचें आसता त्या दोन वरांनीय जेन्ना उदक येयना तेन्ना बरेशे त्रास जाता तेन्ना मागीर सामकेंच हाल जाता मागीर टँकर हाडचो पडटा किंवा बोरिंगाचें उदक हाडचें पडटा एक एक कशी घेवन येवचें पडटा किंवा तळये कडेन वयचें पडटा तळयंतलें उदक हाडचें पडटा किंवा बांय कडेन वसन बांयचें उदक हातीन काडचें पडटा आनी बरेचशे हाल जाता आनी ते हाल कित्याक हाल कित्याक जाता म्हणजे उदक मेळटा बांयन गेल्यार उदक मेळना अशें ना बांयन गेल्यार उदक मेळटा पूण तें बांयचें उदक हाडपाक तुजो टायम वेस्ट जाता तुजी कामां उरता तुजी आनी कितें करपाचें आहा तें काम उरलें तुजें तुका न्हांवपाक जाय जाल्यार तुका पयलीं बांय कडेन वयचें पडलें बांयचें उदक हाडचें पडलें तेच्या उपरांत तें थापोवचें पडलें सो टायम बीज टायम वेस्ट जाता सो बरेचशे शॉर्टेज जाता आनी धांवपळ जी जाता ती शॉर्टेजी लागून जाता आनी हें कितें हें आतां एकल्याचें आनी दोग जाणांचें न्हू सगळ्यांक नळ गेल्या कारणान बांयचेरय गर्दी आसता तूं एकलोच गेलो नळा उदक आसता तेन्ना बांयचेर गेल्या तुका कोण आसना पूण जेन्ना नळा उदकूच आसना बांयचेर गर्दी आसता सो तुजो आनीकय टायम दि थंयसरी लायनी एक पयशे घेवन उदक घेवपाक लायन धा बारा जाण तरी आसता सो तेका लागून तुका टायम लागता